यद्यपि हमरा भारतमे चाहके प्रचार प्रसार नहि छल अङ्गरेजके बेवहारके कारणे आओर अङ्गरेज हमरासबके चाह ई सौँपि देलक हमरा यद्यपि चाह खूब पसन्द अछि लेकिन घरमे चाह बनेबाके लेल ओ स्वयँ ओ अपनहिसँ प्रयास करथि आओर चाह कोना नीक बनै ओहिके लेल ओ चेष्टारत रहथि